नै नोंनाव हो मा मा मैगं मा मा मैगं दं नोंनावलाय

गैया मैफ्राय गैया ए खुमब्राया बेसेबां बिस थाखा थार जोगोनारालाय बिस थाखानि हरजाया बिस थाखानि हरदो

थाइनै लांगोन मैफ्राय मोनसे लानोसै मैफ्रायालाय बिसिबां

मैफ्राया दस थाखा मैफ्राय मोनसे लानोसै ओमफ्राय मा मा दंबावो आरो आलुवालाय बिसिबां पन्द्र' फारलायावलाय बेसेबां हरगोन

पनसास पनसास थाखानि मोनो दे होमबालाय ओमफ्राय

हो आं दाहायसो थांगोन दा दसे थानानै थांगोन आङो